हमे हमे कार ऑर्डर करले रहिऐ जे कि दू तीन दिन पहिले जेकि नहि आएल रहए कल तक तऽ आज फोन एलै तऽ बोलै छै कि की आपको इतना इतना पैसा लगेगा पहले पैसा एमाउन्ट बोलले रहए कि एतना नहि एतना ही लगेगा अभी बोल रहल छै कि एकरा जादा लगेगा तऽ हमरा नहि लए कऽ छै